हमारे यहाँ स्थानीय व्यवसाय कार्पेट का है गलीचों का दरी का और हमारा जिला जो है भदोही गलीचों के व्यवसाय से ही जुड़ा है और इसीलिए देश विदेश के अन्तर्गत जाना जाता है यहाँ गलीचे का निर्माण करने में हम सभी तरह की कानूनी गतिविधियों का पालन करते हैं और मजदूरी अधिनियम के तहत सभी का उचित मजदूरी दिया जाता है और कालीन का निर्माण करने के लिए सभी मानकों को हम लोग देखते हुए उनमें क्वालिटी उनमें जो समुचित मात्रा में मैटीरियल कलर और उनकी डाइंग वगैरह की व्यवस्था जो है उसको हम लोग समय पे और सही मात्रा में कराते हैं और हमारे भदोही की पहचान इसी वजह से है क्योंकि भदोही जो है कालीन शर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या कालीन के ऊपर निर्भर है और उनकी रोजी रोटी जो है कालीन से ही चल रही है हमारे जो उत्तर प्रदेश में बिजनेस स्थानीय नियमों के अनुरूप चलते हैं और उसी हिसाब से जो कानूनी गतिविधियों का पालन होता है वो किया जाता है और शराब का जो परमिट है वो किसी भी प्रकार से अनलीगल ना हो क्योंकि अनलीगल होने की स्थिति में हमारे देश को हमारे समाज को बहुत दुष्प्रभाव उठाना पड़ता है और अनलीगल होने की स्थिति में उनमें अनब्रांडेड शराब कच्ची शराब कैसी भी मैटीरियल डाल के बनाए जाते हैं जिसको देखते हुए आने वाले समय में सुनाई दिया जाता है कि कच्ची शराब पीने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली सराब पीने से ऐसा ना हो हालांकि शराब किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य और समाज के लिए अच्छा नहीं है मगर समाज की जरूरत को देखते हुए इसको अगर किया भी जा रहा है इस बिजनेस को इस धंधे को किया भी जा रहा है तो उचित मानकों का उपयोग करते हुए और ऐसा हो कि समाज से गाँव से मोहल्ले से कुछ दूरी पर शराब का ठेका हो जहाँ बच्चे इस्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हॉस्पिटल ना हों इसको देखते हुए शराब की ठेके का परमिट दिया जाना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे समाज में शराब का प्रचार कम से कम हो क्योंकि शराब जो है कितने परिवार को बेघर से घर से बेघर कर दी है और इसकी आदत एक ऐसी बुरी आदत होती है जिसको जिसको आदमी जल्दी छोड़ नहीं पाता काफ़ी हद तक लोग कोशिश करते हैं शराब की छोड़ने के लिए मगर ये आदत बहुत बुरी आदत है कितने बच्चे अनाथ हो गए कितनी बीवियां विधवा हो गईं इस शराब के चक्कर में मगर हमारे समाज की जरूरत जो है उसको देखते हुए लोग शराब को प्रचलन में रखे हुए हैं जहाँ तक है ये उचित भी नहीं है मगर समाज की जरूरत के नाते लोग थोड़ा बहुत इसको प्रचलन में रखे हैं हमारी यही लोगों से निवेदन रहेगी कि शराब का प्रचार उपयोग और किसी भी चीज को ये सही से मतलब कि उपयोग में रखें और उचित मात्रा में रखें जरूरत से ज़्यादा ना रखें और हो सके तो ना ही रखें ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ